साढ़े आस्तै पेड़ लाना बड़ा गै जरूरी न बूहटे लाना बड़े जरूरी ऐ बूहटे कन्नै सानूं बड़े ज्यादा फायदे होंदे न अंब दा बूहटा दिक्खो एहदे कन्नै सानूं छां बी मिलदी ऐ जेल्लै कच्चे होऐ एह्दा अस चार बी पाई सकने न कच्चे अंब होऐ एह्दा अस चार पाई सकने न अंबल बनाई सकने न ते जेकर पक्की जान ते एह्दा अस जूस बी निकाली सकने न नींबू दा बूहटा होई गेआ जियां एह्दा बी अस चार बी पाई सकने न नींबू साढ़ी सेह्त आस्तै बड़ा जरूरी ऐ अगर सानूं भुक्ख नेईं लग्गै अस एह्दा नींबू काहवा बी बनाई सकने आं बेल्लै जियां पेसै दी बी बेल जियां तरक्खड़ी दी एह् बी बड़ी इसी बी लाए दा होऐ ते सानूं बड़ा फायदा होंदा ऐ खीरे साढ़े घर साढ़े अपने होई जंदे बजारै दे खीरे लैने दी सानूं कोई जरूरत नेईं होंदी ऐ बजारै दे खीरे जेह्ड़े होंदे ऐ इ'नेंगी पता नेईं केह् टीके लाइयै मींस कि पैदा कीता जंदा ऐ जेह्ड़े अपने घर होंदे उंदा सानूं बड़ा फायदा होंदा ओह् साढ़ी सेह्त गी खराब लगदे न बिलकुल स्हेई लगदे न ते सानूं ज्यादातर बूहटे ऐ जेह्ड़े ओह् लाने चाहिदे न एह्दे कन्नै सानूं आक्सीजन दी बी कमी नेईं होंदी ऐ पेड़ लाना साढ़े आस्तै बड़ा गै जरूरी ऐ कोई बी बूहटा लाना साढ़े आस्तै बड़ा जरूरी ऐ हून जियां अंबें दे बूहटे लगे दे अस चार बी पाई सकने इ'नें गी खाई बी सकने इंदा यूस बी कड्ढी सकने पेड़ सानूं छां बी दिंदा साढ़े आस्तै जेह्ड़ा बूहटे बाहटे न एह् बड़े ज्यादा जरूरी ऐ इस करियै सानूं मते मते बूहटे लाने चाहिदे साढ़े घर गै अंब दा बूहटा ऐ जेल्लै उत्थै बत्ती चली जंदी अस केह् करने उत्थै खट्ट डाहियै बेही बी सकने होर बी हल्ले म्हल्ले दे जेह्ड़े लोक आंदे ओह् बी आइयै बेही जंदे न छां दिक्खियै पेड़ एह् थोह्ड़े ना ऐ कि अस खाने आस्तै गै होंदे न फ्रूट बगैरा अस इ'यां बी इ'नें गी बड़ा यूज करी सकने न इं'दी लक्कड़ी जेह्ड़ी होंदी ऐ एह्दे बी सानूं बड़ी फायदे होंदे न एह्दा फ्रनीचर बनी सकदा ऐ केईं लोक इसी घर घर बनांदे एह्दे कन्नै जेह्ड़े प्हाड़ें दे लोक होंदे ओह् इसदा घर बी बनांदे न ते पेड़ साढ़े आस्तै बड़े गै जरूरी न इस करियै सानूं जादा जादा पेड़ लाने चाहिदे एह्दे कन्नै सानूं बड़े फायदे न जियां किं गरगल दा बूहटा होई गेआ एह्दा बी अस चार पाई सकने चाहे जिन्ने मर्जी देर तकर रक्खो इस खाई सकने एह्दा चार इस करियै साढ़े आस्तै पेड़ लाना बड़ा गै जरूरी ऐ पेड़ पौधे लाना बड़ा जरूरी ऐ घर दियां सब्जियां जेह्ड़ियां होंदियां कुछ अलग गै होंदियां न बाहर दियां सब्जियां सिर्फ टीके लाइयै लूइयै पैदा कीती दियां होदियां जेह्ड़ी घर दियां सब्जियां ओह् ताकतवार होदियां ओह् नेईं सानूं खराब लगदियां नेईं किश जियां भिडिंयां हून दिक्खो हां भिडियांं ला दे लोक ते अगर बजारा भिंडी लैनी होऐ ते इ'यां सुक्की दी चलूसी दियां मिलदियां ते हून जेकर अस अपने लाई दी होग ते उस्सै बेल्लै ताजी ताजी पुट्टियै बनागे ते किन्निया शैल मींस के ठीक लग्गनी सानूं खराब नेईं लग्गनी उ'नें पता नेईं कंदू दी पुट्टियै लेई आंदी दी होंदियां उप्पर पानी सुटदे रौंह्दे न ओह् सानूं खराब लगदियां जेल्लै घरै दी ताजी सब्जी बनाइयै खानी होऐ ओह् हैनी सानूं खराब लगदी ऐ इ'यां इस करियै साढ़े आस्तै पेड़ पौधे लाना बड़ा गै जरूरी ऐ इस करियै साढ़े आस्तै पेड़ पौधे लाना बड़ा गै जरूरी ऐ